बे मागो माबा दमासियावहा आगोलावहा ओरैबायदि बिहु फिथा लावदुम बनायोमोन आरो फिथा लावदुमखो भेलाघर बानायनानै न' सावोमोन दुब्लियावहा सेंग्राफोरा आरो बिनिफ्राय उनावहा न'खर न'खर फिथा बनायो बे मागो दमासिनि माबाफोराव ओमफ्राय जायो फिथा लावदुम बनायो सोरबा एन्थाब बनायो सोरबा फिथा सुङा बनायो सोरबा अनासि बनायो किसुमाना लारु बनायो बे अत' रकम किसुमान बनायनानै मानसिफोरा बे मागोआवहा फुरथि खामनानै जायो आरो जायो जानानै बेनिफ्राय अखानायै जासे जानानै हराव ओमफ्राय अखानायै बेखो भेलाघर न' बनायनानै बेखो लगायनानै होयो आरो मा बेखो लगायनानै होयो आरो मा बेनिफ्राय लगायना होनानै गामि गामि बियाव दल दामनायफोरा गामियाव हाबहैनानै बे फिथाखो बिदिंनानै जायोमोन आरो मा मानसिफोरा सोरबा दल दामगौ न'आव हाबगौ फिथा जागौ बेबायदिनो आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा आगोलाव बहुद फुरथि खामोमोन आरो बे मागोआवहा बेनिफ्राय उनावहा दा दानि बे जोंनि बे बाथौआरि फायनायनिफ्राय बिनिफ्राय बे बाथौआरि फायनायनायनिफ्राय मा जाखो दा बेफोरबायदि भेलाघर सावनाया गैला हयथ' बे फिथाफोरखो जायो आरो मा न'खर न'खर थारमाने बेफोरबायदि दल दामनाय बा माबानायफोरखो बे आफा बोराय बाथौ सिबिनायनिफ्राय बन्द' खामनाय जाबाय आरो मा बेबायदि सोलियो आरो आरो खाम मैगं संनायाव जोङो दायो फाला फाला फाला फाला रायजोआ होयो जोंनि गामियावहा मोनब्रै पार्टि दानादिनो हाबाब्ला संनांगौ खास कर्मब्लाबो मानसि थैबोला कास होनना बुङो बेवबो सङो बा अथ्र'जन अथ्र'जन टिमावहा होयो आरो रान्दिनि बेवहा जों सङो ओरैबायदि कासनिया जाबाय मा मिरामिस आलु गबि आरो बेनिफ्राय गाजर आरो बेनिफ्राय बान्दाखबि बेफोरखो मिक्स खामनानै ओरैबायदि सङो जों जि मोजांहै सङो दुगुन दुगुन संनोबो मोजां मोनोलै बिराद बोरैबा मोनो मैगंखो फर्तिना अथ्र'जन रान्दिनि बेयाव मिरामिस सङो बेनिफ्राय उनावहा बिलाथि होबाय मोननायफोराव मस्ला मस्लि होबाय दोगोन मोजांहै ओमफ्राय संख्रि फानलु रं मस्ला होनानै मिरामिस बुहुद गोथावथ' मिरामिसाबो संनो रोङोब्ला एखदम दा जों सङो बेयावहा बे फाला होयो रायजोआनो अथ्र'जन अथ्र'जन बे न'सेयाव जाब्ला हाबा बा ओइ न'सेयाव कास जाब्ला बे न'से न'से बिदिनो संलांबाय थानांगौ जायो आरो पार्टि मोनब्रैया जों बेखो सङो बेनिफ्राय भाजायावहा बेखो सङो जोङो आलु आरो गबि आरिखो आरो बिनिफ्राय दालिखो संबाय दालिखो एकरम थाव होना लाग्रोबाय थाव होना लानानै बेनिफ्राय एवफ्रामबाय आरामसे एवफ्रामनानै बेनिफ्राय एवफ्रामनानै ओमफ्राय उनाव दै होबाय आमफ्राय जि दोगोन दोगोन दोगोन दोगोन दोगोन दोगोन सानानै सानानै सानानै सानानै सानानै ओमफ्राय गेब्लेहोयो आरो मा गेब्लेहोनानै जितियाकान गुब्रुजोबबाय एक्केरे दालिनि सिनानो थालिया आरो मा थानानै ओमफ्राय उनावहा लास्टआवहा बिलाथि माहाय गारना होनोसै बेखौबो सेफ्लेजोबनोसै सेफ्लेजोबनानै बेनिफ्राय उनाव रं मस्ला निमन्द' फानजालु थानजालु होनानै बेखो खाङो बिराद मजबुद गोथाव जायो दालिफोराबो संनो रोंबोला आरामसे जों बेबायदि संना होयो रायजोफोरनो दायो जों कमसेकम दुइ हाजार तिनि हाजार मानसि जायो जोंनि बे रायजोफोरा बेवहाय जोङो बेबायदि संना होयो बेनिफ्राय सबखोबो बोराय बेन्थ' जाग्राफोरखो जोङो संग्राफोरा सोंहैगोन माबादि जाखो जों संनायमोन गोथाव ना थावा होननानै बेनिफ्राय बुहुद मोजां होनना बुंब्ला जोंहाबो खुसि जानोसै हामाब्लाथाय आरो मोजां संनाया जायाब्लाथ' आरो लासिंसिंबो जायो जों बहुद बिदिनो बहुद मोजाङै सङो दासिम रेकर्ड गैया बिराद बरहिया संनो मोजां मोनो जों खाम आरो इनिफ्राय कासबाला जोंनिया फासमन माइरं सङो फासमन माइरं संनांगौ आरो ओमफ्राय बे आलु दालि बेखो खात्ता सबजिखो मोनब्रै माबाखो खात्ता दालिखो खात्ता लहरा सङो आरो जों अथ्र'जन मानसि रान्दिनिया बिराद मोजां मोनो जोङो संनो बिराद फर्ति मोनो आरो बे कासआवसो बिबादि आरो बिनिफ्राय नेक्स्टआव जालायबाय मा ओमफ्राय हाबाब्ला हाबाब्लाथाय बहुद भिर जायो आरो मा हाबायाव अमा बेदरा जोंनिया खात मन नाङो हाबाब्ला बे धुपगुरियाव खात मन नांगोन नाखो देर कुइन्टेल नांगोन बेबायदिखो संनांगौ जायो आरो मा बहुद अथ्र'जन मानसिया गुलाय गुजाय माइरंबो मोनहैया सय मन सात मन संनांगौ जायो थोआगौमानि आरो मा जोबागौमानि हर बार'था जालायब्लाबो जों रान्दिनिया थांनो होआ रायजो राजाफोरा बान्धा खामना दोनखायो आरो जायनो खारलांखोमानाय बियो जेबो जायाफालानो आफादगिरि सेक्रेटारिफोरखो जितिया खबर होआ बे हले फान्स थाखा जुरिमाना जायो आरो जोंनिया बेबादि बे धुपगुरिनि रुला बहुद मोजां नेमखान्थियाबो बहुद मोजां बे धुपगुरिया एक्केरे ओरैबायदि बरियाथार आरो मा नेमखान्थि खिन्थु नांलायनाय खमलायनाय गैया रायजो राजाफोरा बेबायदिनो मस्थ' मोजाङाव मोजां सोलिहोयो आरो मा बेनिफोराय बिदि संनानै बार'थासिम जायो माब्लाबा मबा मोनसे हाबायाव मबा मोनसे दस एगार' ओइ कमसे बार'थायानो आरो एकथा माइ बारलायलाङोसो जोबागौमानि जाहोयो आरो मा ओमफ्राय उनावहा बेबादिनो बारहोनानै बे थांलायबाय आरो अखानायै जाबाय बदाबो माबा अखानायै बेसिनावबो माबा अखानायै ओमफ्राय लहरा हारि सुनाय बेयावबो आधा आधि आरो मानसि जायो रायजोथारा जाया आरो जानाया बेयावबो बिनि संनांगौ जालायबाय आरो बिबायदिनो संबाय ग्रिहास्थ'आ बेदरा बेलेग होखानांसिगोन आरो ओइदिना मनसे बा देरमनसो बेखोबो बासोन बाथि सुनानै सन जाहैसिगोन रायजोआनो रायजोनिगोजाखा बेयाव बे रायजोफोरा ओरै लायो सारि हाजार फस्स' लायो आरो जोंनिया बे बासोन बाथि रावनियावबो लायनाङा देम लुनाय सुनाय ज'नाय थनाय बासोन बाथि सब गामियाव थाखाजोबो गामियानो बनायनानै दोनखाजोबदो आरो मा बेबायदि खामनानै जोङो जायो आरो मा जोबोद मोजां फर्ति नांथाव बेबायदि आरो जोंनि बे मा मैगं थाइगङा जायनो दा हाबा खामदो दाथ' खस्था दा बहुद खस्था बे आहिन कातिफोराव जायोब्ला बहुद दामि बेसेनहै बायनांगौ जायो आरो मा मैगं थाइगंखौ दा खिन्थु बे समावहा गबिफोरा फन्सास थाखा साथि थाखा सल्लिस थाखामोन नै दा बे फन्सास थाखा साथि थाखानि बे फुलखबिफोरा दा मत्ते दस थाखा थाइबायावबो मोनग्रा जालायबाय नै बहुद मेला जालायबाय बिलाथिफोरा बे समावहा जायोमोन फन्सास थाखा साथि थाखाबो बिबो बिलाथिफोरा नै दायो ओइ थाइबा दस थाखा आरो मा दा जायनो हाबा खामो बा मरा कास गोग्लैयो खिन्थु खरसाया खम जायो आरो मैगं थाइगंफोराव बेदराथ' बेसेना जाब्राखा बेयो बिथ' सारिस'खालाय अमा बेदरफोरा आरो नाफोराबो बेबायदियैनो खरसा खामनानै जोङो सङो रायजोफोरा ग्रिहास्त'आ जमा होयो आरो बे धुपगुरिया बहुद मोजां सायज' होयोजोंनिया सायज' सोरबा होगोन थाव थिंसे सोरबा होगोन थाव थिंनै सोरबा अमा मा अमाखोनो मासे लागोन आरो सोरबा ओइ बासोन लागोन अनेखथा सायज' होयो आरो मा बे धुपगुरियाव बहुद मोजांथार आरो होमब्लाबो तिनलाख दुइ लाख खरसा जाखायो आरो हाबा हाबाब्ला बारा जायो खात लाखआलाय जायो बे लाबोगोनाङाव माय खस्था जायो आरो फिसा हिनजाव हरनोगोनांब्ला बारा जायो बेयाव माने अनेखथा बुस्थु हरनांगौ जायोना इयाव बारा जायो आरो मा दा बिबादिनो जोंनि रायजोफोरा मतामत मोजाङै मिलायनानै सोलिगासिनो दों आरो मा बे धुपगुरिया जोबोद मोजां आरो जोंनि अरां ओनसोलाव बे धुपगुरि होनबाथाय आरो मिथिखायो आरो बिराद गामिबो गोदोद बहुद मोजां मानसिफोरा होननानै बुंखायो आरो मा बे जोंनि गामियानो मैखोम गोदोर बे अरां आन्सलिकावहा सबनिसाय बिनिफोराय बेबायदि खामनानै जोंनिया रायजो राजानो बारहोनायबायदिबो जायो आरो खोब जोबोद मोजां आरो मा जोंनि बे माबा हाबा बिया माबाफोरावबो जों दाबो बोरायबाय दाबो जों संनाय खुरनायाव जोंखो गारा एगार'जन जोंखौ अथ्र'जननि भितराव जोङो माने संख्रि सालायनाय माबादि संनांगौ माबादि थानांगौ जों बहुद पुराना जाबाय दा आं कमसेकम हैथ जाबाय कमसेकम सुत्तुर बसर आं कमसेकम सल्लिस बसरनिफ्रायनो संनांबोदोंलै आङो बाब बाब दाबो आगारा रायजो राजाफोरा ओरैबायदि